हमर भारत देशमे जे होली सभ मनबै छियै उस होली मनबैमे बड़ नीक लागै छै किएकि हमसभ अपन दोसर दोसर दोससँ जा कऽ ओकरा हम रङ्ग लगाबै छियै ओ हमरा रङ्ग लगाबै छियै हम ओकरा रङ्ग लगाबै छियै तरह तरहके मार्केट जा कऽ रङ्ग खरीदै छियै गुलाबी लाल पीला हरा काला मतलब तरह तरह के रङ्ग मार्केटमे मिलै छै ओतऽसँ हम खरीदके लाबै छी होली के दिन आ होली के दिन मम्मी सभ पूआ पकाबै छै मिठाइ सभ लाबै छै कोइ कोइ अपना घरमे खुशीसँ मीठ बनाबै छै तऽ दोस सभ दावत दै छै खाइके लिये तऽ हमहुँ सभ दोस्तके दावत दै छियै बुलाबै छियै होली के समयमे आ तऽ किएकि दूर दूर दोस यऽ हमसभके इन्भाइट बोलाबै छै तऽ हमसभक सुनै मे बात बड़ नीक लागै छै होली के दिन हमरा के दिल बहुत खुश रहै छै हैस्ते खेलते रहै छी हर चीज के पिछुलका चीज सभके भूलि जाइ छियै आर कोनो लड़ाइ तराइ रहै छै तऽ ओ दोससँ तऽ तबो ओकरा समझे कऽ गला उला लगाबै छियै ओहिके समयमे हम हमसभ सभकिछु भूलि कऽ फिर भी हमसभ जाइ कऽ होली मनबै छी किएकि होलीके दिन एते अच्छा दिन छियै हम सभके अते नीक लागै छै कोनो भी रहौ ओ सभके साथ जा कऽ होली खेलैमे बड़ नीक लागै छै ओकरा हम रङ्ग लगाबै छियै ओ हमरा रङ्ग लगाबै छै आब हम ओकरा गला मिलाबै छियै ओ हमरा गला मिलाबै छै लोकके दखै छियै अपन अपन दोस यारके गला मिलाबैत तऽ हम बड़ नीक लागै छै तरह तरहके कपड़ा मस्त मस्त मार्केटसँ लाबै छै नीक नीक कपड़ा लाबै छै एहेन देखैमे जेहन लागै छै ने बड़ नीक लागै छै हमरा सभके होलीके दिन हम सभक बहुत नीक लागै छै एगो जे हमर बिहार राज्यमे छठ पूजा मनाओल जाइ छै ओ बहुत परसिद्ध छै छठ पूजा छठि पूजा के दिन हमसभ मार्केट जा कऽ तरह तरहके फल लाबै छी जेनाकि भेलै केला भेलै सेब भेलै गन्ना भेलै अमरूद भेलै अनार भेलै आओर केला भेलै मतलब तरह तरहके फल लाबै छियै मतलब छप्पन प्रकार के फल लाबै छियै हमसभ छठ पूजामे माता रानी के लिये चढ़ाबै के लिये अऽ तरह तरह के मम्मी घर पर पूरी पकाबै छै बढ़िऑं बढ़िऑं मिठाइ सभ खरीदके लाबै छियै परब दिन ओहि दिन हमसभ एते खुश रहै छी मत पुछू दिल हमसभके गदगद रहैया ओहि दिना मम्मी सभ छठ पूजा के दिन सहै जाइया तऽ सुरुज के दखैया उगते सुरुजके दखैया आओर डुबितौ सुरुजके देखैया एहन परम्परा के देखैमे हमसभके दिल गदगद भए जाइया ई सभक परम्परा हमराके देखैमे बड़ नीक लागै छै एकर इन्तजार हमसभ बहुत दिनसँ कैरिते रहै छी जल्दी आबऽ हमसभ देखी ई सभके हमसभ ई रोज दखै लए चाहै छी मगर नहि देख पाबै छी साल पर एकबार आबै छै बहुत खुशीसँ हमसभ मनबै छियै आ ई सभ दखै मे बड़ नीक लागै छै मम्मी सभ कतौ तलाबमे जाय कऽ खड़ा रहै छै हाथमे माता रानी के लिये प्रार्थना करै छै आओर बात रहलै दिवाली के दिवालीके दिन बड़ खुशीके बात छै ओझुके दिन हमसभ तरह तरह के दिया मार्केटसँ लाबै छियै आपन हम भाइ के लिये मतलब दोस्त के लिये मतलब दोस्तो सभ जाइ छियै तऽ मार्केटसँ पटाका सभ लाबै छियै बम सभ लाबै छियै छुरछुड़िया लाबै छियै सिस्टर सभके लिये कि ओहो सभ जलाबै ओहो सभ खेलै तऽ चऽ